हाँ मैं पाँच संख्याएँ जनता हूँ एक लाख पन्द्रह हज़ार दो सौ दस तीन लाख आठ हज़ार एक सौ पन्द्रह चार लाख दस हज़ार दो सौ पच्चीस आठ लाख तीन हज़ार छः सौ पैंसठ दस लाख छः हज़ार आठ सौ पच्चीस